सिखा दाबाया गोबां खामानियाव बाहायजायो मैगं हानाय गोबांथार खामानियाव मैगं हानायाव अनेख सि बायदिसिना गिजि गोफोन हासिनाय मानायावबो बाहायजायो सिखा दाबानि सिखाया गोबां खामानियाव हाग्रा एवनाय एबा बेदर गोदानाय एबा गोबांथार हालु हाला हानाय गासैयावबो अखानायनायनि सानहाबनायनि दाबाखौ बाहायो जोङो

सिखा नङाबानो अखा नायबानो सिखा नांगौ अखा नायबानो दाबा सिखा नङाबानो जेबो जाया

सिखा दाबाया गोबांथार खामानियाव बाहायनानै जोङो दाबाखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनानैहाय जेब्लायबो बाहायबाय थायो अखा नायनायनि सान हाबनायनि आरो मैगं हानाय दाबा नङाब्लानो जाया दाबा नांगौ मैगं हानायावबो बाहायो सिखाखौ हाग्रा एवनाय आरो बिदिनो गिजि गोफोन हासिनाय मानाय बेवबो बाहायो सिखा नङाब्लानो जेबो खामानियानो जाया जोंना खा दाबा बाहायनानै जोंनि संसार खुंनायाव संसार जानायाव दाबा नङाब्ला दाबा सिखाजोंनो जोङो संसार खुंलांनांगौ जायो दाबा नङाबानो मैगं हानाय बेदर हानाय अखा नायब्लानो नांगौ बेदर हानायावबो नांगौ जेब्लायबो दाबा सिखाया जोंनि संसार नखर खुंनायाव जेब्लायबो खामानि होयो जों दाबा सिखाजोंनो थैजासिमाव जोंनि दाबा सिखायानो जोंजों लोगोसे थांफागोन दाबा सिखा नङाबानो जोंहा फिथाइ सामथाइ लेबनाय जानाय बेवहाय बाहायजागोन दाबा सिखा लानानैसो जोंनि नखरा एबा संसार जानाया नांगौखिनि गासैखौबो दाबाजोंनो मावनानै जों जा जायो आरो संसार जाजेन्नायनिफ्रायनो दाबाखौ बायना हाथाइयाव बायना बायो जोङो संसार जानाय लोगो लोगो दाबा सिखाखौ बाहायो आरो गोबांथार हनै बन सिननाय मानायावबो रुवाजों बन सिन्नायावबो नांगौ जायो ओंखाम ओंख्रि संनाय खावनाय गासैयावबो जोंनि सिखा रुवाया जोंनि नखराव थानांगौ एबा थायो बयनिबो नखराव सिखा आरो दाबा जेब्लायबो बाहायजायो